हा मां दौड़ण जे लाइ मतिलबु टहिलण लाइ मां रुटीन में हूंदी हुअमि ऐं मतिलबु की पाण खे बिल्कुलु फिट रखंदी हुअमि ऐं खाइण पीअण में बि भई उन जे लाइ ताक़त खपे थी त उन में भई दूध बि पीअंदी हुअमि मां फ्रूट खाईंदी हुअमि ऐं पंहिंजी स्ट्रैचिंग भई ठीकु रखंदी हुअमि बिल्कुलु पूरी तरीक़े सां मतिलबु पंहिंजे सिहत जो ध्यानु ॾींदी हुअमि ऐं दौड़ण में भई मुंहिंजो इलाही मतिलबु रुटीन हूंदो हुओ बिल्कुलु बढ़िया तरीक़े सां मतिलबु दूध वग़ैरह फल वग़ैरह इलाही मतिलबु खाईंदी हुअमि मतिलबु रुटीन में स्टेस हूंदो हुओ